खुलुमबाय ओह सासे उन्दै गथ'नो रां दिहुनायनि राहा लामा सोमोन्दै आं एसे बुंनो सानदों ओह माबोरै रां दिहुनो हायो ओह बिनि सोमोन्दै ओह एसे बुंनो सानदों आङो ओह जुदि बेंकआव सासे उन्दै गथ'आव एबा माइनरा एबा ओह एकाउन खुलियो बेयाव गार्डजेननि सिगनेचार बिदि लानाय जायो ओह बेयावनो बिथाङा एकाउन्टाव फैसा डेफजिट खालामनो हागोन ओह बिदिब्ला ओह जुदि बिथांनि एकाउन्टनिफ्राइ फैसा दिहुनो सानो सानदोंब्ला ओह बिथाङा गार्डजेनखौ लाफानानै गार्डजेननि सिगनेचार ओह गार्डजेननि केवाइसि डकमेन लानानै ओह फैसाखो दिहुन जायो गोजोन्थों